मां नंढपण खां ई लिखंदी आहियां जॾहिं खां मुखे सम्झ पई मां कविताऊं पढ़ियूं कहाणियूं पढ़ियूं त मुंहिंजे मन में बि भाव जेके आहिनि उहे जॻण लॻा ऐं मां हुननि खे पने ते लिखणु शुरू कयो शुरूआत में नढ़ियूं कविताऊं कहाणियूं लिखंदी हुअसि धीरे धीरे मां हुननि खे पंहिंजो रूप वॾो ॾिनो ऐं पंहिंजे भावनि खे व्यक्त कयो मुंहिंजो रोल मॉडल जेको आहे या सलाहकारु मां चई सघां उन खे उहा आहे मुंहिंजी ससु मां जॾहिं शादी करे आयसि उन खां पोइ मां घरु अची करे ॾिठो त हिन घरु रुगो किताबू ई हुयूं किताब हर तर्फ़ु किताब लॻा पिया हुआ हू पाण हिकु वॾी लेखिका आहिनि ऐं हुननि मुंहिंजे लिखण खे हमेशह हिमथायो मां जेको बि लिखंदी हुअमि मां हुननि खे ॿुधाईंदी हुअमि त उहो सदा ई साराह कंदी हुयूं त इहा ई ॻाल्हि मूंखे हमेशह वधीक लिखण लाइ प्रेरणा ॾींदी हुई ऐं हुननि जो कमु ॾाढो सुठो आहे हुननि घणे ई किताबू लिखियूं आहिनि मां इन करे हुननि जी किताब पढ़ी करे पंहिंजे लिखण जी प्रेरणा खे वधीक सुठो कंदी आहियां